असां मौजूदा पोधनि खे वधाइण लाइ हुननि जा ॿिज विझंदा आहियूं जेंहि पौधनि जा असांखे ॿिज विझणा आहिनि असां उनखे हुनजे गमले में विझी रखंदा आहियूं असांखे हुन लाइ अलॻि गमलो खपंदो आहे असांखे हुनमें मिट्टी विझिणी पवंदी आहे सुठे सां ऐं असांखे हुनमें खाद विझिणी पवंदी आहे असांखे हुनमें टाइम टू टाइम पाणी विझिणो पवंदो आहे हे ई सभु करे करे असां पौधनि खे वधाइ था सघूं जंहिंसां अखां असांखे पौधा मिली सघनि अधिक मात्रा में